جیسا کہ آپ نے سوال کیا ہے کہ کیا آپ کی رائے میں آپ کے علاقہ میں سیاحوں کی بڑھتی ہوئی عمد کو پورا کرنے کے لیے کافی وسائل رہائش نقل و حمل انفراسٹرکچر موجود ہیں جی ہاں میرے علاقہ میں بہت سی سیاحوں کی بڑھتی ہوئی عمد کو پورا کرنے لیے کافی وسائل موجود ہیں میں علی گڑھ میں رہتی ہوں علی گڑھ کی سب سے مشہور ایک یونیورسٹی ہے جو پورے دنیا میں مشہور ہے تو اس کا نام علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ہے جس کو دیکھنے کے لیے لوگ بہت دور دور سے آتے ہیں اور مسافروں کو رہنے کے لیے ہمارے یہاں کمرے بھی دیے جاتے ہیں ہوٹل وغیرہ موجود ہیں جن سے ان کو کوئی پریشانی نہ ہو اور ان کو رکشا وغیرہ بھی دیا جاتا ہے جس سے وہ ٹریول کر سکیں اور ہاں مزید سیاحوں کو کرنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے تو ہم ضرور خواہش کریں گے کہ ہمارے علی گڑھ میں کچھ کچھ ایسی اور نئی عمارتیں بنائی جائیں جن سے ہم اور مسافروں کا بڑھوتری ہو اور آنا جانا ہو اور یہاں پہ کسی بھی مسافر کو کوئی پریشانی نہیں دی جاتی ہے